ہم لوگ بال بچہ کو رکھتے ہیں بہت مصیبت سے رکھتے ہیں صاف ستھرا رکھتے ہیں صاف ستھرا رکھتے ہیں دھوب پریشانی مصیبت سے بچاتے ہیں وچاتے ہیں مچھردانی میں چھپا وپا کے رکھتے ہیں تاکہ مچھر نہ کاٹے مچھر کاٹے تو بچہ کو پریشانی بڑھ جاتا ہے بچہ کو صاف ستھرا رکھتے ہیں تیل وول لگاتے ہیں بچہ کو صحیح سے رکھتے ہیں بچہ کو پیشاب وشاب کر دیا تو کپڑا وپڑا چینج کرتے ہیں بچہ کے لیے بچہ رونے گانے لگتا ہے تو بچہ کو دودھ دہی پلا دودھ پلاتے ہیں بچہ کو تیل مالش کرتے ہیں بچہ کو ٹھوک ٹھاک کے سلاتے ہیں بچہ کو روتے ہیں تو خوب پریشان کرتا ہے بچہ کو چپ کرتے ہیں کھلاتے کھلاتے بچہ کو سلاتے سلا ولا کر کے مچھردانی لگا دیتے ہیں تو بچہ جب فری ہو جاتے ہیں تب ہم چلے جاتے ہیں نکل جاتے ہیں بچہ جب کوئی پریشانی نہیں ہوتا تو بچہ صحیح سے سوتا ہے بچہ کو جہاں پریشان ہوا تو بچہ بہت پریشان کرنے لگتا ہے بچہ تو بچہ جو ہے نا بہت پریشان کرنے لگتا ہے تو بچہ کو اٹھا کر کے دھو تیل کول لگاتے ہیں اگاتے ہیں بچہ کو صاف ستھرا بھی رکھتے ہیں بچہ کو صحیح سلامت سے رکھتے ہیں ہر دکھ مصیبت سے بچا کے رکھتے ہیں بچہ کو صحیح ہر مصیبت سے بچا وچا کے رکھتے ہیں تاکہ کوئی پریشانی نہ آنا چاہیے کوئی دکھ مصیبت نہیں آنا چاہیے بچہ کو بچہ بہت پریشان کر